دہلی کا فن اور ہنر مقامی برادری کو شامل کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے دہلی میں فیکٹری سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے ہم زیادہ تر مصنوعات کے ایک ہی جگہ پر انتہائی مرکزی شیون کو بیان کرتے ہیں جہاں تعمیرات کی بناوٹ میں مشغول عملیات میں کام کیا جاتا ہے یہ نظام عام طور پر کام کے تقسیم مشینری کے استعمال اور سلسلہ وار انتظام پر مبنی ہوتا ہے